ہیلو السلام علیکم کیسی حال ہے دکاندار ہم آپ کا ایک گاہک بول رہے ہیں جو کٹیہار سے ہیں ہوں آپ آپ کی دکان سے کچھ سامان خریدنے ہیں جو لکڑی اور یعنی پلنگ ولنگ کس طرح کی قیمت ہے اس کی اور صوفہ بھی خریدنا ہے کس طرح کی قیمت ہیں ہوں وہ تو مانتے ہیں کہ شادی کا سیجن ہے لیکن کمی بیسی تو ہونی مہاراجا پلنگ ہے اچھا اس کی وقیمت سر کتنی ہے ہم تو آپ ہی کے سائد دکان والے سے پوچھے تھے وہ ستّر ہزار بولا تھا آپ اسّی ہزار بول رہے ہیں اچھا بتائیے اس پلنگ میں لکڑی کس طرح کی استعمال ہوا ہے ہوں ہوں پلنگ باکس والا ہے ہوں تو اس کی قیمت سر کتنی ہے او باپ اور اس سے کم نہیں ہوگا اچھا آپ ہاں آپ بتائیے تو پھر کس دن جائیں آپ کے دکان میں اچھا آپ کی دکان کس طرف ہے

اوہ ہائی کشن کے بگل میں ہے اچھا گاڑی اوڑی جاتی ہے نا اچھا ہم جاتے ہیں تب اچھا صحیح ہے تب ملتے ہیں دو دن کے بعد ہم ضرور آئیں گے آپ سے ملیں گے اور چیزیں کو خریدیں گے صحیح ہے السلام علیکم خدا حافظ